पूर्णिया जिलामे जे छै आवास फूसके छै तऽ जादा किराया लै छै मकानके छै तऽ मकानके जे छै जादा किराया लै छै फूसके जे छै कम लै छै आओर वहां पढ़ैके भी व्यवस्था बढ़िआँ कोचिंग छै रोड जे छै कि मेन रोड छै वहां कोचिंग अगल बगल सुविधा छै आओर देहातमे जे छै ई सबके सुविधा नहि छै कियाकि वहां मकानके जे छै किरायामे वहां लाइनके भी व्यवस्था दै छै आओर वहां हर चीजके सुविधा छै गाड़ी गाड़ीके सुविधा छै कोचिंगके अच्छा सुविधा छै वहां बच्चा सबके पढ़ैमे जे छै जादा सुविधा हुवै छै इएहे लए के जे छै पूर्णिया जिलामे हर तरहसँ मार्केट इधर उधर हर चीजके शॉपिंग बढ़िआंँसँ हुवै छै इएहे लए के जे छै वहां सुविधा देने छै कियाकि अगर गरीब बच्चा जे छै मकानके किरायामे इएह लए कऽ नहि रहि सकै छै कियाकि वहां किराया जादा लै छै आओर सुविधा भी जादा दै छै आओर अमीरके बच्चा जे छै कि लए लै छै गरीबके बच्चा नहि लिअ सकै छै इएहे लए कऽ एहन पूर्णिया जिलाके अच्छा साधन देने छै